हँ हैलो हँ मुजफ्फरपुरसँ बोलै छियै रूम हो जेतै हो जेतै

तू कैसन रूम लेबही फैमिलीके साथ आयल छी की अकेले रहबे फैमिलीके साथ सब रङ्गके मिलै छै रूममे तोरा मिल जेतौ टाइल्स उल्स लागलवला लेबही तऽ तोरा पड़तौ तीन चारि चारि हजारके महीना आओर वैसे लेबही एसनमे लेबही तऽ तोरा उहे पड़तौ दू हजार जाहिमे टाइल्स उल्स नहि रहतौ आओर सुविधामे तोरा हँ बहुत सुविधा हय इहे है कि तोरा सुविधामे तोरा टाइल हर चीजके सुविधा रहतौ

हँ बाथरूम किचन उचन हर चीज सब चीज हय बतेलियौ तऽ आओर फ्लैट लेबही की रूम लेबही तऽ रूम तऽ एक्कैगे मे रहतै रूम नओ बाय दसके हँ ओएसँ बड़ा भी मिल जेतै चौबीस छे हजार

ठीक के लाभ मिल जेतै छओ हजार रुपआ महीना चलतै आब दामे ई हय तऽ हम की करबै कम कम देखबै मालिकसँ बात करबै तब होतै नहि हम सिक्यूरिटी गार्ड छी ठीक फोन करब कहली तऽ छओ हजार दाम अब बात करैके बादमे